मां मार्शल आट्स में कराटे सिखी रही आहियां मां इहो मार्शल आट जो फ़ॉम पंहिंजे स्कूल जी तरफ़ा सिखी रही आहियां असांजे स्कूल में हिकु अहिड़ा कोच हूंदा हुआ जेके असांखे मार्शल आट सिखाईंदा हुआ उहे कोच असांखे ॿुधाईंदा हुआ की असां अॻिते कीअं वधी सघंदा आहियूं ऐं पंहिंजो पाण जो बचाव कीअं करे सघंदा आहियूं छोकिरी थियण जे नाते मुंहिंजे घर वारनि मूंखे चयो की मां इहो सिखी रहां ऐं मां इहो सिखी करे हिकु वॾे मुकमल ते पहुतमि मुंहिंजे स्कूल जी तर्फ़ा ई मूंखे ब्लैक बेल्ट हासिलु थी रही हुई असांजो हर चारि महीननि में फाईट थींदी हुई जेके असांखे अॻिते अॻिते वधण लाइ जाम मदद थी रहंदी हुई हुनजी फाईट्स जे करे असांखे नई नई बेल्टियूं मिली रहंदी हुयूं जंहिं मे ब्लैक बेल्ट आख़िरी बेल्ट हूंदी हुई ऐं हुनजे अॻियां असां कोच थी रही सघंदा आहियूं मुंहिंजो जेके कोच हुआ उन्हनि मूंखे ॾाढी मदद कयूं ॿियो कंहिं कंहिं मुकमल ते पहुचण लाइ ऐं हुननि मूंखे चयऊं कि मां बि अॻिते हली करे हिकिड़ी कोच थी सघंदी आहियां